ہیلو جیو کمپنی سے بول رہے ہیں مجھے ایک جیو کا نیا سم لینا ہے کیا آپ دکان پہ ہیں سم لینے کے لیے کیا کیا لانا پڑے گا کتنے بجے آئیں گے جی ٹھیک ہے کتنے روپے لگیں گے سم لینے کے لیے دو سو روپے بہت مہنگا نہیں ہے دنیا تو سو روپے میں دیتی ہے دنیا بھی سو روپے میں ریچارج کر سیم دیتی ہے اور جو ہے ایکسٹرا دو مہینے کا ریچارج بھی فری ملتا ہے اتنا مہنگائی کیوں ہے اب لگتا ہے جیو کا سم ہی چلانا چھوڑنا پڑے گا کیا اتنا ریچارج مہنگا سم مہنگا

دکان ہر وقت کھلی رہتی ہے نا جی ٹھیک ہے ہم کل آ جائیں گے پانچ بجے شام میں